ہمارے ایریے میں آنے والے ٹائم میں یہ پریشانی ہوئی خواتینوں کو کہ جیسے نوکریاں کرنے میں جاب پہ جانے میں یا پڑھنے میں تعلیم لینے میں تو ان کو رات کو جیسے سفر کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اور جیسے رات میں مناسب بھی نہیں ہوگا جیسے آج کے ٹائم میں آج کل خواتینوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں ان کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں تھوڑی دقتیں ہو سکتی ہیں رات میں جیسے ٹریولنگ کرنا ان کے لیے رات کو کہیں باہر جانا آنا جاب کے پرپز یا کہیں پر بھی جانا اکیلے لوگ عورتوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اور ان کو جو ہے آنے والے ٹائم میں یہی زیادہ تر پریشانی ہوئی کیونکہ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ بد سلوکی کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ سب چیزیں اور پھر اسی حساب سے تعلیم بھی نہیں مل پاتی اور وہ گھبرا جاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں جس طریقے سے ان کو بیک اپ پورا دل نہیں کرتا دوبارہ جانے کا عورتوں کو یہ زیادہ تر پریشانی آ سکتی ہے اور اسی وجہ سے آج کے ٹائم میں تعلیم بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے خواتینوں کی کیونکہ گھر والے بھیجتے نہیں ہیں اسی وجہ سے